हाँ मैंने एक ग्रुप में दौड़ की है मेरा अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ मैं हमेशा ग्रुप में दौड़ने से पहले गीले कपड़े पेहनता था और मैं ग्रुप में दौड़ कर पहले पानी कभी भी नहीं पीता था और हमेशा इस अवस्था में दौड़ता था कि मुझे फ्री माइंड में दौड़ कर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न हो और हमेशा तेज़ी से दौड़ता था और दौड़ने का पहला पहला राउंड धीरे धीरे दौड़ता था और फिर ग्रुप में सभी लोगों को पीछे करते हुए धीरे धीरे अपना दम लगाते हुए दौड़ता था ताकी मुझे दम की बीमारी न हो और दम न हो दम न भर जाऊँ इसलिए मैं हमेशा ही ग्रुप में दौड़ा करता था और निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी मैं सुबह के समय खाली जगह खाली ग्राउंड में जाकर व्यवस्थित अपना सब कुछ सेटअप करने के बाद ही दौड़ता था मैं शुरुवात में धीरे धीरे दौड़ता था और फिर धीरे धीरे अपनी अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाता था और मुझे ऐसा अनुभव फ़ील हुआ कि हमेशा अपने साँसों को न भरने देना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमेशा अपने कदमों को डी लम्बे लम्बे छलांग मारते हुए दौड़ते रहना चाहिए ताकी हम अपना सफर पूरा कर सकें और किसी भी प्रकार से अपने कार्य कों वंचित कांर्य से वंचित न रहें और दौड़ में हमेशा कदम ताल मिलाते हुए दौड़ते रहें ताकी अपने से आगे ग्रुप के सभी सदस्य पीछे रह जाए और हम अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे की ओर निरंतर बढ़ते जाए और हमेशा दौड़ का अनुभव लेते रहें और क्लब में शामिल होते रहें ताकी क्लब में हमें हमारे कोंच के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी मिलते रहें किसी भी प्रकार से दौड़ से वंचित न रह जाए इसलिए हमेशा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों के साथ में दौड़ का हिस्सा बनना चाहिए